बबे इउथुब चेनेलखौ साबसिन मोजां मोनो होनोब्लाथ' आङो इउथुबनि चेनेल मोनसेबो खथन्थ' नाया माने आं गासिबनिखौबो नायो आरो बबेखौ मोजां नुयो जानाय लोंनाय बेफोरबादिखौनो आं जेरै चाइनिसफोरनि बर'फोरनिबो जानाय होयो बेफोरखौ आङो गासैखौबो नायो आरो नुबानो ओमफ्रायो आङो बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो जेरै अमा बेदर जानाय साम' खांख्राय रुनानै जानाय एवनानै जानाय जेरै सुफ मम' चावमिन बेफोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ आङो नायनो मोजां मोनो आरो चेनेल होनोबाथ' आंहा पारचेनेलि बेफोर बादि चेनेल आंनि मोजां मोननाय फेब्रेथ गैया आरो आं आंनि गोसो बादिसो नायो बबेया बबे सेनेमा नायबा इउथुब नायबा बबेया नुजाफैयो आङो बेखौनो नायो आरो ओमफ्रायो आं मा सोलोंखो होन्नानै बुङोब्ला चाइनिसफोरनिफ्राय जेरै केक केक बानायनाय केक जानाय होयोना बेफोरखौ आङो केक बानायनायखौ नायनानै सोलोङो आरो नायनानै सोलोंनो माने खालामफेरबाय खालामनानैबो आङो जाहोफेरबाय जेरै गाइखेरनि गाइखेरजों बानायनानै केकखौ थोरसियावनो आङो आंनि गोसो बादि जास्त थ्राइ खालामनानै आङो जाखांबाय आरो जासाबदों जानायालाय माने गाव गावनि थावनाय थावै खुगानि सायावसो नालाय बेफोरो बिखायनो आङो आंनि बानायनाय हिसाबाव आङो गोथावखौनो मोनदों आरो तेस्तखौनो गोथावखौनो मोनदों माने आंनि नखरनि फेमिलिफ्राबो बेफोरखौ जानानै गोथावानो मोनदों होननानै बुंदों बेनिखायनो आं बेफोर केकखौ माने खालामबाय आरो